हाँ वजन कम करने के लिए गाँव के लोग कई तरीके के नुस्खे अपनाते हैं सुबह सुबह उठकर दौड़ लगाते हैं कई दूरी तक फिर योग वगैरह करते हैं जितना उनको समझ में आता है उन लोग व्यायाम वगैरह ही करते हैं वजन कम करने के लिए कुछ लोग गाँव में जाते हैं खेत वगैरह पर काम करते हैं सुबह सुबह जैसे कि कुछ घर के काम भी होते हैं गड्ढे वगैरह खोदना तो इससे भी बहुत मेहनत होती है और वजन कम होता है तो इस प्रकार से कई घरेलू नुस्खे जो लोग अ करते हैं गाँव में अपने वजन को कम करने के लिए जैसे घर में भी बताते हैं कुछ लोग गर्म पानी में ये नींबू वगैरह डाल कर पीते हैं तो इससे भी वजन कम होता है तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे नुस्खे हैं जो लोग करके अपना वजन कम करते हैं जैसे मेहनत होती है काफी तो कई बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है और कई प्रकार की समस्याओं से दूर रहते हैं इस प्रकार से